असांजे खेत्र में या राज्य में किसाननि जी छा स्थिति आहे इन ते मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हुजे चाहे सोशल मीडिया हुजे ऐं चाहे ख़बरूं हुजनि किसाननि ऐं खेतनि जे हालतुनि ते सचो ब्यान ॾींदा आहिनि सच उहो सचो रहियो आहे